नमस्ते सर बताइए सर आपको फूल चाहिए था किस डेट को चाहिए था बीस तारीख़ को क्या फन्क्शन है सर बताएँगे अच्छा अच्छा कितना इस्टेज इस्टेज कितने कितना इस्टेज रहेगा मेहँदी का एक हो गया एक हल्दी का हो गया मण्डप हो गया

अच्छा अच्छा यानी घर भी रहेगा इसी फूल से ही रहेगा तो घर का कमरा बता सकते हैं कितना है तो उसी हिसाब से हम उसके लिए लम्बाई चौड़ाई नाप लें कितना कमरा है अच्छा तो मण्डप सर कितना बड़ा रहेगा शादी वाला चार बाई चार का रहेगा काफी बड़ा हो जा रहा है सर तीन बाइ तीन का कर दीजिए तो जगह पर्याप्त है न जगह पर्याप्त है ना फिर घर पर अच्छा मेहँदी वाला कितना रहेगा एक मेहँदी का हो गया एक हल्दी का हो गया और एक सादी का मण्डप राइट और क्या बोलते हैं तो फूल आप देंगे कि फूल हमको ले जाना पड़ेगा अच्छा तो सर फ़ाइबर का फूल लेंगे या ओरिजिनल फूल लेंगे ओरिजिनल लेंगे तो सर कौन सा फ्लावर लेंगे क्या बोलते हैं मैरीगोल्ड का लेंगे या रोज़ का लेंगे या क्या बोलते हैं और किसी का लेंगे सर मिक्सचर लेंगे हाँ हाँ हाँ अच्छा तो उसका रेट सर थोड़ा महँगा है मिक्सचर जो जाएगा हम देखिए हम आपका चार किलो रोज़ का कर दे रहे हैं और सात किलो मैरीगोल्ड कर दे रहे हैं दो किलो आप वाइट वाला जो बोल रहे हो आप उसको कर दे रहे हैं ठीक है तो यानी बारह किलो हो रहा है तो उसका रेट सर आपको मैक्सिमम पड़ जाएगा क्या बोलते हैं ढाई हज़ार रुपये पूरा पड़ेगा ठीक है तीनों फूल का सबके लिए तो अट्ठाइस सौ रखते हैं बट आप मेरे पुराने ग्राहक हो आपके लिए ढाई हज़ार लगेगा ठीक है और एक हज़ार हाँ सर बोलिए हाँ उसका लेबर चार्ज बहुत अच्छा किया सर आपने पूछकर उसका लेबर चार्ज जो है तीन चार मण्डप हैं न घर लेकर चार है ना चार डेकोरेशन हैं तो आदमी जाएँगे सात आदमी जाएँगे यानी चौदह सौ रुपये हो गया ठीक है एक आदमी का दो सौ रुपये लगता है वैसे लगता तो ढाई सौ है लेकिन आप हमारे पुराने ग्राहक हैं हम आपको दो सौ रुपये ठीक है तो सात आदमी जाएँगे तो उनका चार्ज आप दे देना ठीक है हाँ उनका चार्ज आप दे देना तो कितने बजे तक यानी हम पहुँचवा दें फूल और आदमी को जो डेकोरेट करेगा कितने बजे तक आपके घर भेज दें हम उसको अच्छा पाँच बजे तक यानी कि हम आपको यहाँ से दो बजे भेज दें राइट चलिए ठीक है तो ठीक सर धन्यवाद